म्हाका अशें पर्टिक्यूलर नखेत्र किंवां ग्रह आवडटा ना आवडटा अशें कांय ना तशें आसत सांगपाकूच जालें जाल्यार म्हाका आमची पृथ्वी हो जो आमचो ग्रह आसा तो म्हाका खूब आवडटा कारण हो असो एकूच आजून पर्यांत ग्रह आसा जेचेर लेकवस्त आसा किंवां जेचेर जिवन आसा आनी जेचेर लाइफ म्हणटा ती आमी अणभवता दुसरी गजाल म्हणटा ती म्हाका रातचें मळब पळोवपाक सगळीं नखेत्रां पोवपाक चंद्र पोवपाक खूब आवडटा सो इन जनरल म्हाका एकूच पर्टिक्यूलर अशें स्टार किंवां ग्रह अशें कांय ना म्हाका रातचें बसोन मळप पळोवपूच इन जनरली खूब आवडटा